हाँ राजस्थान में ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें पर्यटक भाग ले सकते हैं जैसे किसी जगह पर घूमना फिरना किसी धार्मिक स्थल का दर्शन करना या किसी मनोरंजन स्थल का दर्शन करना आराम करना इनमें लोग पर्यटक भाग ले सकते हैं और उन्हें भाग लेने में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि भाग लेने के साथ साथ वह अपने दर्शन भी करते हैं और खेल भी खेल लेते हैं खेल खेल में उनका मनोरंजन हो जाता है और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और उनका आराम भी हो जाता है और उन्हें काफ़ी सराहनापूर्वक एक्टिविज करते हैं जिनसे सब किसी को अच्छा लगता है और उन्हें भी दिल को तसल्ली मिलती है